हम जाते हैं स्कूल उसके बाद हम सब खेलते हैं खेलते से फायदा मतलब बहुत कुछ होते हैं उनसे बस उसके बाद हम सब बहुत एँजॉय करते हैं खेलने के बाद उसके बाद हम सब लोग को दूसरे लोग को कहते हैं खेलने के लिए और सर को भी कुछ कुछ बोल देते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलते हैं सॉरी जब तक हम खेलेंगे नहीं तब तक हम कैसे करेंगे कुछ भी काम चाहे कुछ भी करना ही जरूरी हैना इसी से इसके चलते हम सब खेलते हैं उसके बाद हमें बस पढ़ते हैं लिखते हैं उसके बाद हमें कुछ ना कुछ काम होता हैं तो वो भी खेलने फिर से खेलना ही पड़ता हैं हमको बहुत अच्छा और खेलने पढ़ते हैं और